सि दानाय गासैखौबो रोंजोबगौ दानाय लुनाय आगर सुनाय एरनाय आगर फालि गासैखौबो रोंजोबगौ आरो गासैबो गामसा बिहु फालि दखना बायदि मैया सुखांनाया आगर गासैखौबो रोंजोबगौ आखाइनि खामानि सब रोंजोबगौ बेफोरबायदिनो दाना लुनानै जों गानो आरो दासो सि बायनानै गानो गोदोनिया दानानै लुनानै आखाइजोंनो निजा आखाइजोंनो गानोमोन जोमोमोन दानि मानसिफ्रासो सि बायनानै गानो बेफोरबायदिनो आरो जों सब खामानिखौबो रोंजोबगौ आखाइनि खामानि